जीअं त पुराणा गाणा जेके आहिनि उहे तमाम में तमामु बिल्कुलु मस्तु जेके चइबो आहे उहेई हुआ उन गाने जे जेको कलाकारु सिंगर गाए रहियो आहे हिकु हिकु वड पाण खे सम्झि ईंदी के छा चई रहियो आहे त पाण खे सम्झि पवंदी पर जेको अॼु जो दौरु आहे नवनि गाननि जो बिल्कुलु बकवास ज़िंदगीअ में न ऐं अॼु जी तारीख़ में बि मां झूनियूं पिकिचरियूं अहिड़ियूं ॾिसंदो अहिड़ियूं ॾिसंदो आहियां हिकु चैनल ईंदी आहे ज़ी क्लासिक उनते हरदमि झूनियूं पिकिचरियूं हलंदियूं आहिनि झूना गाना झूनियूं पिकिचरियूं सम्झो नओं त पाण खे बिल्कुल बि न वणंदो आहे भले मां ॿावंजाहु साल जी उमिरि आहे मां लॻभॻि ॾहंनि ॿारहंनि सालनि खां मां टॉकीज़ में न वियो हूंदुमि मूंखे झूना झूना ऐं झूना सिर्फ़ु झूना ई गाना झूनियूं पिकिचरियूं ई वणंदियूं आहिनि